آپ نے بالكل صحیح كہا ہے كہ كام كی جگہ پر تنازعات یا مشكل حالات سے نمٹنا بہت ہی ضروری ہے اور پڑتا بھی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی پڑتا ہے كیوں کہ بعض لوگ حالات اس طرح كے بنا لیتے ہیں كہ ہم كو ان تنازعات سے پاک ہونا اور اس سے بچنے كی كوشش كرنا ضروری ہے اوروں كا جواب دینا بھی ضروری پڑتا ہے